हँ कहाँ छिए यौ ऑटो लऽ कऽ हमरासभके पूरा फैमिलीके मन्दिर जाइके छै आओर मन्दिर जाकऽ हमरासभके सभ फैमिलीके घुमबैके छै कतेक अहाँ भाड़ा लेबै हमर घर मसनामे पड़ैए तिनबटिआ लग हमर घर छै आओर तकरोसँ नजदीक अन्दर हमर घर हइ अहाँ हमरासभके लोकेशनके हिसाबसँ मन्दिर मनिपुर मन्दिर पड़ैए जे सारी चौकके करीब हइ वहाँ हमरासभके लऽ कऽ चलतिए रहै अहाँके जे भाड़ा होइत रहै भाड़ा मिलि जाइत रहै पूरा फैम फैमिली जेतै सभ आदमी माताके दर्शन कऽ कऽ आओर फेर वहाँसँ रिटर्न हमसभ सभ आदमी वएह रोडसँ अपना गामके लिए घर अएतिए रहै जे अहाँ के भाड़ा कतेक होत ओहि हिसाबसँ अहाँ हमरा भाड़ा बोलतिए रहै अहाँके भाड़ा भी मिलि जाएत हमरासभके घुमनाइओ भऽ जेतै आओर फैमिलीके लोक भी घुमनाइ भऽ जेतै सभ आदमी माताके भेँट भी कऽ कऽ आओर अपना घरके लिए चलि अएतै